हाँ राजस्थान सरकार ने हमारे यहाँ पर बहुत से आर्थिक विकास किए हैं तो जैसे अभी अभी था महंगाई रहा जिसके अंदर हमे सौ यूनिट माफ था राशन मिल रहा है फ्री और जिनकी पेंशन विधवा की पेंशन पाँच सौ तीस कम से कम पेंशन हजार रुपए हुई है और गैस की टंकी में भी पैसे माफ़ हुए हैं बहुत सी चिरंजीवी बीमा है जिससे बीमारी दस पन्द्रह लाख तक भी फ्री है इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी हमारे यहाँ पे की हुई है सरकार ने तो उसके अलावा जैसे राशन मिलता है वो भी फ्री मिलता है गेहूं मिलते हैं दस किलो वो भी मिलता है और उसके अलावा भी नई आयी है जिसके अंदर मोबाइल फ्री मिल रहा है महिलाओं को एंड्राइड फोन फ्री में मिल रहे हैं तो वो भी वितरण किए जा रहे हैं